जैसे कि कभी कभी क्या होता है जैसे कि कोई कोई जैसे कि लेडीजें सबसे बड़ी सबसे बड़े सेलेब्रिटी मेरे मोदी जी हैं अगर अगर उन्हें उनकी वो कोई चीज करते हैं तो तुंरत न्यूज चैनल पे वो हर चीज पे आ जाती है तो इस चीज को मतलब पहली पहले प्राइवेट रखना चाहिए यानी प्राइवेसी रखनी चाहिए और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हाँ पेपर होने वाला है तो पेपर होने वाला होता है तो वो पहले से ही लीक हो जाता है ऐसा क्यों उसको पहले प्राइवेट प्राइवेसी रखनी चाहिए प्राइवेट करना चाहिए उसके बाद कोई चीज जो है ओपन करनी चाहिए जिसका जब समय आता है तभी ओपन करनी चाहिए पहले से ही हर चीज़ें ये पहले से ही हर चीज़ों ओपन हो जाती है मीडिया वाले जो हैं ओपन कर देते हैं इसलिए हर चीज में प्राइवेसी रखनी चाहिए कोई सेलेब्रिटी जैसे हुआ और क्या क्या है क्या नहीं है तो इस वजह से उसको पहले से ही मतलब प्राइवेट रखना चाहिए जब आप प्राइवेट रखेंगे जब आप प्राइवेट रख प्राइवेसी होनी चाहिए और प्राइवेसी रखनी जरूरी है पेपर हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं या कोई भी मीडिया वाला कोई भी सेलेब्रिटी कुछ भी कर रहा है तो हर चीज सबसे सबसे जरूरी हर चीज सबसे जरूरी बात प्राइवेसी रखना यानी उसको प्राइवेट करना तो यही सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो है सेलेब्रिटी लोग जो सेलेब्रिटीज होते हैं उन्हें सारी बातें क्या हैं प्राइवेट रखनी चाहिए अदर वाइस ऐसे नहीं ओपन करना चाहिए यही सारी चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले प्राइवेसी होनी चाहिए हमें प्राइवेट रखना हर चीज जरूरी है कोई भी काम हुआ या फिर कोई भी कोई भी काम होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें प्राइवेसी रखना चाहिए जैसे पेपर लीक हुआ हर सारे पेपर मतलब लीक हो जाते तो उसको प्राइवेट प्राइवेसी उसमें लगानी चाहिए और अभी इंडिया न्यूज मतलब ये न्यूज चैनल वाले मीडिया वाले क्या होते है किसी भी चीज को प्राइवेट नहीं रखते हर चीज को तुरंत ओपेन ओपन कर देते हैं इसलिए हरी सारी सारी चीज़ें जो है प्राइवेट ही रखनी चाहिए कोई भी हमारे जो सेलेब्रिटी होते हैं वो तुरंत ही सेलेब्रि मीडिया वाले क्या करते हैं तुरंत ही हर सा तुंरत ही किसी भी सेलेब्रिटी की कोई सेलेब्रिटी की कोई भी चीज हो कोई भी न्यूज हो या फिर कुछ भी हो तो तुरंत उसको ओपेनली कर देते हैं तुरंत ओपन कर देंगे मीडिया में तुरंत उसको वायरल कर देते हैं ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये तो प्राइवेट हर चीज प्राइवेट रखनी चाहिए